भोपाल में जलवायु उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं गर्मी के मौसम में गर्मी तथा ठंड के मौसम में अधिक ठंड होती है और भोपाल में कई पहाड़ तथा ढलान हैं पहाड़ों से वायु टकरा कर भोपाल शहर में आती हैं तथा उस कारण भोपाल में ठंड अधिक बढ़ जाती है